जय झूलेलाल दीदी तव्हां गर्व इलैक्ट्रोनिक मां था ॻाल्हायो मूंखे हिकु कूलर खपंदो आहे पिचतर लीटर जो तव्जेहां पास अवैलेबल आहे हा कहिड़ी कहिड़ी कंपनी आहे तव्हांजे वटि सुठ सुठा कहिड़ो आहे अंदरु वारो आहे ॿाहिरि वारो आहे ॿाहिरि वारो खपे हा अंदरु वारो सुठो अंदरु वारे में थाधल न ईंदी आहे न हा मुंहिंजो बचत बजट अठ सौ ॾह हज़ार

हा हा हा वॾनि में खपे हा पो पिचतर लीटर जो खपे पीचतर लीटर जो खपे कंपनी में शिकायत कंपनी में शिकायत न अचणु खपे

केतिरनि जी आहे विझान किते आहे अच्छा अच्छा हा सैंट्रल मार्किट मां हा हा

हा हा

हा हा मां कंदस ठीकु है जय झूलेलाल